आं सानफ्रोमबो पेसबुक ओह इन्सटाग्राम आरो इउटुब आरो गुगोल आरो गुगोल मेप फोरखौ आं बाहायो आरो बिनि गेजेरजों बुहुमनि गुबुन गुबुन हाददनि नायथावना समायथाव जायगाफोरखौ नायनो हादों ओह जेरै गुबुन गुबुन हाददनि राजथावनि ओह गुबुन गुबुन हाददनि सावगारि आरो गुबुन गुबुन हादोराव माबोरै सोलिदों जों आं बेखौ पेसबुक इउटुब आरो गुगोल ख्रम ब्रावजार बिनि गेजेरजों खोब मिन्थिनो मोनो आरो जि जायगायाव जेराव बाहायो बै रावफोरखौ थाबैनो बे माखासे एप्सफोरनि गेजेरजों जों थाबैनो नुनोखौ नुनो मोनदों आरो बुजिनो मोनदों बेफोरखौ बाहायनानै खोब गोरलैहै बुजिनो मोन्नायखौ आं मोन्नो हादों